शहरी आ ग्रामीण इसकुल बहुत अन्तर छै शहरमे बहुत बढ़िआँ शिक्षा मिलैत छै ओएह गामोमे बढ़िआँ शिक्षा तऽ मिल जाइत छै मगर बढ़िआँ सुविधा नहि मिलैए शहरमे शिक्षाकेँ साथ साथ स्वास्थ टीचरो सब बढ़िआँ पढ़ाबैए ओतुका स्वास्थ रहन सहन खेनाइ पिनाइ ओतए बढ़िआँ मिलैए स्टुडेन्टके आ ओएह गाममे क्लास जाइए तऽ क्लासमे कोनो इसकुलमे बाथरूम नहि रहैए दीवाल टुटल फुटल रहैए कोनो इसकुल छत टपकैए फिरभी गामक लोक जे पढ़य वला रहै छै ओ पढ़ि कऽ निकलि जाइए गामसँ बहुत ऊँचा पोस्ट पर चलि जाइए तऽ